कोविड नाएंटीन महामारी के समय हमारे क्षेत्र में यात्रा का सभी साधन बंद हो गया था हमें कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी कोविड नाएंटीन के समय हमें बहुत ही मुसीबतों का सामना करना कहीं क्योंकि हम कहीं आ जा नहीं सक रहे थे और हम घर में बंद थे एक दिन मेरे दादाजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया उन्हें मुझे हॉस्पिटल ले जाना था लेकिन मैंने सारी गाड़ी बंद होने कारण मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ा और एक महीने बाद वो डेथ हो गए और हमें बहुत ही तकलीफ हुआ इसे हम बहुत प्रभावित हुए